आं सानसेआव फद्र मिनिट नङाबा ट्रिस मिनिटनि सेम गिट खनो आरो आं जे टाइम मोनबानो नङाबा गोसो जाबानो फुङाव सिखारनानै आङो मेथाइ खनो मेथाइ खोनायो मेथाइनि जि सोमोनदै थायो बेखो बुजिनानै आं गावगायनो खोनासङो आरो जि माबा थायो बिनि उनाव मोनसे सोदोब थायो बेखौ खोनासंनानै आङो खनो आरो जि समाय मोनबानो आं खनो गेलेनाय समाव थाबायनाय सामाव ओरैनो थागारनाय समाव गोबां मेथाइ खनो आङो मेथाइ खोनासंङो आरो लोगोफोरखोबो लेङो लोगोफोरदोंबो मेथाइ खनो आरो जि मेथाइनि सोमोनदो थायो बेखो आङो बेखेवनानै गासैनोबो खोन्थायो आरो जि उनथिंनि मोनसे बाथ्रा थायो बेखौ बुजिनानै आङो खनो बिदि मेथाइ खनबा आङो एसे गोसोखो मोजां मोनो आरो बेखेवनो हायो आरो

मेथाइ खन्नानै आंहा गोसोआ स्रां थायो